अभी हम लोग घूमने के लिए गए थे ना तो वहाँ पर जो गाड़ी वाले भइया हमने जो कैब करी थी दीपक नाम था उनका बहुत अच्छे से उन्होंने घुमाया फिराया नाइट में भी गाड़ी चलाई बार बार मतलब डिस्टर्ब भी नहीं करा जहाँ रोकनी थी वहाँ पर रोकी भी गाड़ी और नई जगह पर भी थी तो जैसे नए जगह में कैसे लोगों को परेशानी आती है गाड़ी वाले तो भलती सलती जगह भी ले जाते हैं और फिर किराया भी ज़्यादा ले लेते हैं कि नहीं भइया मैं इतनी सवारी नहीं बिठाऊँगा और ऐसा वैसा बहुत नाटक भी करते हैं परेशान भी करते हैं पर जो गाड़ी वाले हमारे भइया थे जिनके साथ मैं गई थी और पूरी फ़ेमिली थी हम लोगों की उन्होंने बहुत अच्छे से घुमाया बहुत दूर दूर तक और उन्होंने और भी प्लेसेसेस हमको जैसे बता दिए कि आप यहाँ घूम रहे हो तो यहाँ घूमने लायक ये वाली जगह भी है फिर वहाँ के बारे में भी बताया कि मतलब हमको गाइड करना ही नहीं पड़ा उन्होंने गाइड का काम भी करा और केब ड्राइवर का काम भी कर दिया अच्छे से बहुत कि देखो यहाँ पर ये वाला मंदिर है यहाँ इस मंदिर का ये वाला महत्व है यहाँ पर क्या चीज़ें लगती है क्या नहीं लगती है फिर कितनी बजे से कितने बजे तक खुलता है फिर लगेज का भी था तो भइया ने लगेज भी मतलब हमको चढ़ाने में और उठाने में काफ़ी हेल्प करी और क्या सामान अंदर जाएगा फिर बहुत देर तक उनको वेट भी करना पड़ा था कुछ कुछ मंदिरों में जैसे तो वहाँ पर उन्होंने बहुत देर तक वेट भी करा हम लोगों का और फिर उन्होंने ये भी कहा कि ठीक है भइया आप लोग घबराओ मत कहीं फिर फ़ूड ज़ोन आया तो वहाँ पर भी हमको वो लेके गए और फिर जैसे कभी ऐसा लगता है कि नहीं यार अब थक गए हैं थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं हाँ तो ठीक है आप रेस्ट ले लो मैं थोड़ी देर रुक जाऊंगा पर उन्होंने बहुत अच्छे से हेल्प करी और हमको जहाँ जहाँ जाना था उन्होंने टोटल हमको सारे प्लेसेस घुमाए और ज़्यादा परेशान भी नहीं करा और नहीं जगह थी और वहाँ की लैंग्वेज के बारे में भी जहाँ जैसे हमको समस्या आती तो वो बता देते थे रीजनेबल होटलों में ले के गए रीजनेबल सामान भी हमको खरीदने में मदद करवाई कि आप यहाँ से मत लीजिए ये चीज़ें जो हैं वो उस मार्केट से अच्छी मिलेगी जैसे चाँदनी चौक से अच्छी मिलेगी या अभी जैसे से अच्छी मिलेगी तो उन्होंने बकायदा हमको वहाँ से वो सामान खरिदवा दिया ताकि हम लोगों पर भी मतलब अच्छे से ऐसा लग नहीं रहा था उनको देख के कि वो मतलब केब ड्राइवर है और हम पैसेन्जर है भइया ऐसा लग रहा था घर जैसे ही हैं बहुत सहज और सरल स्वभाव के थे वो भइया गाड़ी वाले जो ड्राइवर थे और बहुत अच्छे से उन्होंने पूरा शहर घुमाया उसके आस पास की भी जगह हमको पूरी पूरी दिखाई और काफ़ी लंबे समय तक ऐसा नहीं कि जल्दबाजी करी कि नहीं चलो चलो चलो देर हो रही है भरपूर अच्छे मतलब मन भर के घूमने भी दिया जहाँ जैसा लगा वहाँ वैसा उन्होंने एगजेस्ट भी कर लिया हम लोगों के साथ सामान का भी होता था कभी कई कुछ ऐसे भी थे हम लोगों की फ़ेमिली में कि भइया छोटे बच्चे थे तो उनको उठाने में ज़्यादा ले जाने में दिक्कत आ रही थी तो उन्होंने पुलिस वाले जो थे उनसे रिक्वेस्ट करके और हमको काफ़ी आगे तक कि नहीं सर इनके साथ लेडीजें हैं बच्चे हैं छोटे ये लोग जा नहीं पाएंगी तो मैं इनको छोड़ के रिटन आ जाऊँगा तो भइया हमको वहाँ तक छोड़ने भी गए और दोबारा लेने के लिए भी आए बहुत अच्छे से भइया उन्होंने सहयोग करा हम लोगों का घूमने में और जब हम उनको फ़ोन करते है तब आ जाते है और आज भी ऐसे ही हुआ भइया के साथ कि भइया कभी भी उनको बोलो तो हाँ मेडम मैं आ जाऊँगा और बहुत अच्छे से घुमा देते विश्वसनीय भी है विश्वासपात्र भी है पैसा भी उन्होंने लिमिटेड ही हमसे लिया कोई ज़्यादा पैसा भी नहीं लिया और हर चीज अच्छे से हर जगह एक एक जगह घुमाई कि नहीं आप इतनी दूर आए हो तो आपको सारी जगह घूम के जाना चाहिए नहीं तो फिर आने से क्या मतलब पूरा पैसा ही वेस्ट हो जाएगा और जहाँ अगर कोई सामान कहीं से कम ज़्यादा का ऐसा होता था तो फिर वो बारगेनिंग करने में भी हमारी हेल्प कर देते थे कि नहीं मैं आपको अच्छे से रीज़नेबल रेट में दिलवा दूंगा या कम कीमत पे ये चीज़ें दिलवा दूंगा और भी दूसरी जगह भी उसके बाहर के बारे में भी उन्होंने हमको बताया और आस पास जब हम जा रहे थे ना घूमने के लिए तो आस पास जो भी जगह थी उनके बारे में भी वो हमको हाथों हाथ बताते गए कि देखो कहाँ पर या ये जगह भी घूमने के लायक है और इसके आसपास भी हम घूम सकते है और यहाँ का क्या किराया है जो रेंट लगता है वहाँ पर घूमने का जो टिकेट वगैरह है उसके बारे में भी बताया और टिकेट काउन्टर भी बहुत ज़्यादा दूर था मगर वो उन्होंने कहा कि नहीं आप टेंशन मत लो मे टिकट की व्यवस्था करवा दूंगा आपकी और उन्होंने आपने किसी परिचित को कह सुन के और वो टिकेट काउन्टर से टिकेट की व्यवस्थाएं करवा दी थी हम लोगों को तो कुल मिला के जो भइया के साथ हम घूमने के लिए गए थे उनके साथ बहुत अच्छा लगा बहुत मज़ा भी आया सारी चीज़ें भी खरीदारी भी हमारी बहुत अच्छे से हुई हमको थकान भी नहीं लगी और रेस्ट भी अच्छा रहा और घूमने में भी बहुत आनंद आया कुल मिला के हमारा जो ट्रिप रहा वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहा